भारतीय फ़िल्मों और संगीत की मैं बहुत बड़ी शौकीन हूँ भारतीय फ़िल्मों में मुझे समाजिक विषय से जुड़ी फ़िल्में देखना पसंद है जो हमें कुछ संदेश देती है उनसे हम कुछ सीख सकते हैं जैसे थप्पड़ क्वीन पैडमैन ओ एम जी टू आर्टिकल फिफ्टीन टॉयलेट एक प्रेम कथा फैमली मैन छपाक डियर ज़िंदगी इंग्लिश विंग्लिश थ्री ईडियट्स यह सभी मुझे बहुत पसंद है और भी मूवीज़ है फ़िल्में हैं जो मैं देखती हूँ और उनसे कुछ सिखाती हूँ यह हमें कुछ समस्याओं के बारे में बताते हैं और उसका समाधान किस तरह से होता है यह भी बताते हैं जिससे जीवन में चल रही परेशानियों की को सुलझाने में हमें मदद मिलती है या एक सीख मिलती है जैसे डियर ज़िंदगी एक मानसिक तनाव से जूझ रही लड़की की कहानी है जिसमें वह किस तरह अपने इस तनाव से निकलती है किस तरह से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करती है वह सब बताया गया और मुझे भारतीय संगीत सुनने का भी बहुत शौक है मैं मेरी कुछ पसंदीदा संगीतकार हैं जैसे अरिजीत सिंह आतिफ असलम लता मंगेशकर अलका याग्निक यह सब मुझे बहुत पसंद है और मैं इनकी संगीत सुनती हूँ और मुझे भारतीय भारतीय संगीत के साथ साथ हिंदी भाषा के संगीत के साथ अन्य भाषाओं के संगीत भी पसंद हैं जिनका मैं अर्थ निकालना पसंद करती हूँ उनकी भावनाओं को समझता हूँ